ہم کو آپ اپنا گانے کی تکنیکی پر کس طرح مشق اور کام کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے گانے کی مشق نہیں کرتے ہم کو جو گانا گانا ہوتا ہے اس کے الفاظ یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو گانا شروع کرتے ہیں اور اس کی مشق جو ہمیں کرنی ہوتی ہے ہمیں گرم پانی لیتے ہیں اس میں نمک ڈال کر اپنا حلق کے غرارے کرتے ہیں اور پھر اس گانے کے سر نکالنا شروع کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے گانے کی مشق اور مشق کا کام کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنا دل بہلاتے ہیں